हलो हलो हलो हलो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया मूंखे मेनेजर सां ॻाल्हाइणो आहे ॿारनि जो मूंखे नओं अकाउंट खोलाइणो आहे नव जीवन सोसाइटी में नव जीवन सोसाइटी में चेम्बूर पंद्रहें नंबर बिल्डिंग में अच्छा हा उहे त मूंखे रोज़ गुरुद्वारे में मिलंदा आहिनि लंगंदे पाईंदे किथे वेंदी आहियां त उते मिलंदा ई रहंदा आहिनि मूंखे मुंहिंजे ॿिनि ॿारनि जो अकाउंट खोलाइणो आहे हिक धीअ आहे ॿारहें साल जी ऐं पुटु आहे चोॾहें साले जो ठीकु आहे महिरबानी करे ॿुधायो हुन जो प्रोसीजर ॿुधायो मूंखे त हुन जे लाइ मूंखे कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़ ॾियणा पवंदा घणा पैसा जमा करणा पवंदा मुंहिंजे पुट खे इस्कॉलरशिप मिली आहे जंहिंजी त मूंखे पासबुक ऐं कैंसिल चेक इस्कूल में ॾियणो आहे छा मूंखे चेक बुक जल्दी मिली वेंदो ठीकु आहे सुभाणे दस्तावेज़ु खणी अचा थी ठीकु आहे जय झूलेलाल सुभाणे मां तव्हां सां अची मिला थी जय झूलेलाल